हैल्लो हां जी तुस कावे दे मम्मी बोला दे ओ हां जी में कावे दे स्कूल दा टीचर बोला ना ते कावे नमस्ते कावे गी इक बज़े कन्नैं छुट्टी होनी ऐ ते उसी तुस इक बड़े न तुस कावे गी आह्नियै लेई जायो ते कन्नैं हां ते तुंदे इलावा मम्मी भापा दे इलावा कुसै गी बच्चा सौंपी नी सकदे तुस इक कम्म करेओ तुंदे बिच्चा दा इक बंदा आह्नियै तुस बच्चे अपनें गी लेई जायो तुंदे इध्दर साईन होए दे ना इस गल्ला तुसेंगी ठीक ऐ जी ओ के